क'क्राझार जिल्लायाव गाहायै मोननाय आबादा जादों माइ आरो बेसर बेनि अनगायैबो गुबुन आफादफोराबो जायो नाथाय बेसोरो दालि खुसेर बेफोर एसे खमाव मोनो फिथाय सामथाय फोरबो मोनो मैगं थाइगं गोबां जायो मैगं थाइगं फाननानै बे जायगानि सुबुंफोरा गोबां रां खामायनानै नखर सलायो हाथाइयाव फानहैनानै मोननाय रांजों बिसोरो गावनि जिउ खांनायाव गावनि नखर सलायनायाव बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो बोथोरनि आबाद दा बोथोराव मावो जेरै बोथोरनि मैगं थाइगं दैलां बोथोराव जिंखा थायबें भेनदि बेफोर मैगंखौ गायो आरो माइ गायो मेसें बोथोराव बेसर खबि आलु फान्थाव बेफोर आबादखौ मावनानै बे जायगानि सुबुंफोरा बाजार हाथायाव थांनानै फानहैनानै रां खामायनानै बेजोंनो गावनि नखरखौ फोथांनानै लाखियो